जेह्के सरकारी हाॅस्पिटल होंदे ते और जेह्ड़े गवर्नमेंट होंदे न जेह्ड़े गवर्नमेंट होंदे ओह्दे बिच पैसा ज्यादा लगदा ऐ और केयर बी ज्यादा करदे न जेह्ड़े इ'यां हॅास्पिटल होंदे उं'दे च पैसा बी कट्ट लगदा ते केयर बी घट्ट होंदी ऐ सरकारी और ऐह्दे च इ''यै फर्क ऐ के जैह्ड़े गवर्नमेंट होंदे औह् गवर्नमेंट दी तरफ दा होंदे ते जेह्ड़े सरकारी होंदे ते ओह् इ'यां होंदें